असां गर्मियुनि जी छुटी में सॼो परिवार घुमणु वियासीं उल्हास खां वठी नेरल स्टेशन ताईं असां लोकल ट्रेन पकिड़ी हुईसीं उनमें सभु ॼणा बार असां मुंहिंजी भाभियूं चाचियूं सभु वियासीं असांखें जाम मजो आयो उनखां पोइ नेरल खां असां अची बी गाॾी हिकु पंहिंजी बुक कराईसीं उन गाॾीअ सीधो असांखें हुन नेरल स्टेशन खां वठी असांखे सीधो माथेरान जे स्टेशन ते छॾईं माथेरान खां पोइ मथे हिकु चाढ़ी हुई उहा असां बाइ वॉक ते वियासीं असांखे हीअं लॻे पियो भई असां ॿाइ वॉक वेंदासीं त सॼो परिवार सां वेंदासीं हुनखां पोइ मजो बि ईंदो ऐं हिकु असांजीं ट्रिप अलॻि नमूने थींदी ऐं ईएं ई थियो असां वियासीं असांखे जाम मजो आयो उते असां वण ॾिठांसीं उते हिकु विच में गण्पति ओ मंदिर आहे पहाड़ हुया पहाड़नि सां गॾु उहे झरना बि असां ॾिठासीं असांखे ॾाढो मजो आयो असांयो हिकिड़ो हिकु कलाकु जो रस्तो जाम सुठी तरह सां वियो प्लस असां हुते पहुंतासीं असांखे उनखां पोइ विच में चाहिंयूं नाश्ता भरपूर सुठी तरह सां मिलिया उनखां पोइ असांखे विच में बांदरु बि मिलिया उन्हिनि असांखे जाम मजो करायो उन्हिनि सां असां फोटो खिचोसीं उन्हिनि सां असां वीडियो अ वीडियो बि कयोसीं उन्हनि खां पोइ असांखे हो कलाकु में रस्तो फटाक सां हीअं थियो भई जाम भई मजो बि आयो उनखां पोइ असां फोटो असां अपलोड किथे बि न कयोसीं असांखें उहो सिर्फ़ु पर्सनल पंहिंजे ग्रुप में असां रखियोसीं जीअं असांजो हो पंद्रहं मेंबर ॾिसी सघनि